برتن دھونے کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ برتن دھونے میں بہت زیادہ تیل والے جو برتن ہوتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے صاف کرتے ہیں کہ گرم پانی کو لیتے ہیں اور اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو چکنائی وغیرہ ہوتی ہے تیل وغیرہ ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتا ہے اور کبھی صابن کا بھی استعمال کر دیتے ہیں تیل والے برتن کے لیے اور کبی ہم راکھ کو لیتے اس سے بھی ہم تیل والے برتن کو صاف کرتے ہیں اس سے اس سے بھی اس کی وجہ سے بھی برتن صاف ہو جایا کرتے ہیں اور آج کل تو اتنے طریقے کے ڈٹرجن اتنے طریقے سوپ صابن وغیرہ آ چکے ہیں جس سے تیل والے برتن کو یہ آسانی کے طریقے سے صاف کر دیا جاتا ہے پہلے گرم پانی کو لیا کرتے راکھ وغیرہ سے کر دیتے تھے لیکن آج کل اتنے طریقے سے سوپ وغیرہ آ گئے جس کی وجہ سے تیل والے برتن کو صاف کر دیا جاتا ہے اور برتن دھونے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور تیل والے برتن کو ہم جو استعم اور تیل والے برتن کو صاف کرنے کے لیے ہم اور طریقے کا بھی استعمال کر لیتے ہیں اور تیل والے برتن کو ہم الگ رکھ کے اور گرم پانی سے اس کو صاف کر کے نکال دیتے ہیں اور سائڈ رکھتے ہیں جب اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ ہم گرم پانی کرتے ہیں صابن کو خوب اچھے سے سے رگڑ کے اور اچھے طریقے سے صاف کرا کرتے ہیں